पहले के गाना बहुत अच्छा लग रहा था अग्ने का तो गाना है सखनी का लड़का लड़की को जो सुनने वाला है बहुत ज़माना ज्ञाने ऐसे बाकि पहला गाना में जितना अच् सुनते हैं उतना अच्छा लगता है ओखनी को गाना तो वह तो निकल चुके हैं तो वह तो सुनबे करेंगे आखिर पहिला गाना माँ बहन भी गाती थी बहुत राग से गाती है बहुत अच्छा लगता है आखनी को गाना में तो यह भी गाना होता है जैसे अच्छा भी है गलत भी गाना है दुनो है मिक्स बाकि बहुत गाना है से अच्छा लगता है की माँ बहन भी गाना गाती थी मेरे हम लोगों को तो बहुत अच्छा गाना शिवचर्चा को पसंद पड़ता है और शादी का गाना बहुत अच्छा लग रहा है और और शादी विवाह में भी गाना गाते हैं और शिवचर्चा के भी गाना में हम लोग को जाते हैं शादी के भी गाना में जाते हैं और जैसे अखने का गाना है वैसे भी वह भी गाना सब आते हैं बाकि जखनी याद नहीं है बाकि गाते हैं कभी काल गाना सब में होता है की शिवचर्चा में भी गाया गा जाता है